नमस्ते मेरा नांऽ संजना ऐ ते अज्ज में तुसें ई सनाना चाह्न्नीं आं की डोगरी बिच जि'यां साढ़े घरै बिच बड़ी चीजां गै नुस्के होंदे न ओह् अजमांदे न चाहे ओह् वेट गेन आस्तै होवै लॉस आस्तै होऐ जां कूदै जाना होऐ उ'त्थें बी लोक घरै घरै बिच बी एह् चीजां आजमांदे न अज्ज सारे गै दिक्खा दे डोगरे जेह्ड़े लोग होंदे न ओह शैल करियै खंदे पीन्दे नचदे गांदे न ते इ'यां गै अस लोक आं में बी इक डोगरी आं जेह्ड़ी तुसें ई सनांऽ दियां भला कि'यां जेह्ड़ा अपना वेट गेन करना कि'यां अपना वेट लॉस करना ऐ दो तरीके दे होंदे वेट गेन ते वेट लॉस ते ओह्दे वेट गेन दे फयदे बी हैन ते नुकसान बी हैन अगर वेट गेन दी गल्ल करै ते ओह्दे बिच पैह्लें ते नुकसान दी गल्ल करने आं ओह्दे च जेह्ड़ा थाइरॉइड बधी जन्दा बमारियां लग्गी जंदियां बड़ा कुछ होई जन्दा अगर वेट लॉस दी गल्ल करै ओह् बी बमारियें दा घर उ'त्थें बी बमार कोई होआ दा कोई किश होआ दा कोई कुसै ई बुखार होई जा दा कोहे रूट्टी निं पचाऽ दी इ'यां गै चीज़ां होन्दियां ते वेट गेन दी अगर गल्ल करचै ते ओह्दे बिच बी जेह्ड़े मोटापे दी बजह् कन्नै कुछ पचना निं हैजा होई जाना एह् सारी चीज़ा होन्दियां हून अगर वेट गेन दी गल्ल करचै ओह्दे फायदे एह् न की जेह्ड़े ऐ सेह्त फिर थोह्ड़ी ठीक रौह्ंदी ऐ पर वेट लॉस बिच जेह्ड़ी ऐ थोह्ड़ी कमज़ोरी गै पेदी रौह्ंदी ऐ पर वेट गेन दी नुकसान बिच एह् ऐ ओह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी नींदर बड़ी आंदी किश कम्म करने दा मन निं करदा आलस आंदा रौह्ंदा ऐ चौबी घैंटे अस सिर्फ फोन टी वी इ'यै चीज़ें उप्पर जादे जोर दिन्ने होने होर सुत्ते रौह्न्ने ते होर कोई कम्म काज किश निं करना ते वेट गेन दा एह् ऐ एह्दे बिच वेट गेन दे जेह्ड़े फायदे न ओह् एह् ऐ की अगर कोहे ने वेट बधाना होऐ पैह्लें ते एह् गल्ल आंदी ऐ अगर कोहे ने बधाना होऐ साढ़े बड्डे बुजुर्ग आखदे न कि घ्योऽ खाओ ते कसरत करो फिर थोह्ड़ा घूमो फिरो शैल करियै जोह्दे कन्नै तुस तंदरुस्त बी रौह्गे ओ ते तुं'दी जेह्ड़ी ऐ बॉडी ओह्बी ठीक रौह्ग ते अगर वेट जेह्ड़ा बधाने बास्तै ते फिर होर ऐ जि'यां आखदे भला रातीं दे फुल्के जेह्डे़ न उसी रक्खी ओड़ना चाहिदा फुल्कें दी रक्खी ओड़ना चाहिदा ते सबैह्रे घ्योऽ लाइयै ते दुद्ध बिच पाइयै ओह्दे कन्नै खाना चाहिदा ते ओह्दे कन्नै वेट बधदा फिर ओह्दे बाद होर बी बड़े नुस्के जि'यां आखदे अंजीर होंदी ऐ उसी बी खाना चाहिदा ओह्दे कन्नै बी वेट बधदा सोंगी खानियां चाही दियां ओह्दे कन्नै बी वेट बधदा दुद्ध कन्नै खानी चाहिदी फिर जेह्ड़े ड्राई फ्रूट होंदे आ ओह् खाने चाहिदे ओह्दे कन्नै बधदा ते अ घ्योऽ दा ते सब तो जादा मसला ऐ जेह्ड़ा छानियै बानियै साढ़े प्योरिटी कन्नै जेह्ड़ा आखदे घर दा बने दा घ्योऽ ओह्दे कन्नै शैल रौह्ंदा पर हून अज्जकल अस एह् दिक्खने होने आं की जेह्ड़ा घ्योऽ अस बजार तो लैने होने आं ओ शैल निं होंदा ऐ ओह् मलावटी गै होंदा ऐ डालडे पैह्लें ते लोग परोंठियां खंदे हे देसी घ्योऽ दियां परोंठियां डालडे घ्योऽ दी परोंठियां वट् अज्ज कल लोग जेह्ड़े ऐ रिफाइंड तेल उप्पर गै चली गेदे न ते ओह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी सेहत ऐ खराब होआ दी आ अ मोटापा सिर्फ बधी गै जा दा ऐ ते ओह्दे बास्तै बमारियां गै बमारियां लग्गा दियां पर अगर वेट गेन करना होऐ स्हेई तरीके कन्नै ते घ्योऽ खाना चाहिदा ओह् बी घर दा बने दा हून अज्जकल आक्खो भला दुद्ध लोग लैंदे न बाह्र तो दुद्ध लैंदे न होर ओह् बाह्र बी दुद्ध जेह्ड़ा मलावटी ओह् दिंदे न मिलावट करियै दिंदे दुद्ध ओह् बी चंगी चला निं होंदा ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी लोकें गौवां रक्खी दियां अज्जकल ते गौआं बी लोकें ऐनी रक्खी दियां घर ते ओह्दे बास्तै अगर तुसें गी जोह्दे उप्पर भरोसा होवै ओह्दे कोलूं तोहें दुद्ध लैना चाहिदा की जेह्ड़ा तोहें अपनी नज़रें सामनै थोह्ड़ा देई आ बेशक्क पानी मलांदे न पर थोह्डा घट्ट गै मलाङन क्योंकि भरोसे दे बंदे होंदे न होर एह् ऐ दुद्ध दुद्ध घाड़ियै शैल करियै घाड़ियै ओह्दा उसी मलाई कड्ढियै ओह्दी जां देहीं कड्ढियै लस्सी छोल्लियै ओह्दी जेह्ड़े ऐ घ्योऽ बनाना ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ ओह् बनदा ऐ ओह्दा घ्योऽ बनाना घर ते ओह् जेह्ड़ा ओह् साढ़ी सेह्त लेई फायदा दिंदा ऐ होर उसी बी अगर शैल करियै खाना ऐ ते उसी बी अगर शैल करियै पचाना ऐ होर खाना ऐ होर ओह्दे बास्तै केह् करना ऐ जेह्ड़ा दुद्ध बिच दुद्ध दी घाड़ियै घाड़ियै ओह्दे बिच दो चिम्मचे घ्योऽ पाइयै खंड पाइयै फिर पीने कन्नै ओह्दे कन्नै वेट जेह्ड़ा साढ़ा बधदा ऐ होर ओह्दे कन्नै शरीर बी तंदरुस्त रैह्ंदा दिमाग बी शैल चलदा रौह्ंदा होर हर चीज़ चलदे रौह्ंदी ऐ साढ़ा शरीर बी चलदा कम्म बी शैल करियै होंदे होर सारे कम्म जेह्ड़ी नींदर निं नींदर बी घट्ट आंदी होर कम्म जेह्ड़े कोलू जादा कोलू जादा फुर्तीले स्भाऽ कन्नै करी सकदा ऐ होर अगर वेट लॉस दी गल्ल आंदी ऐ ते वेट लॉस दे ते बड़े गै ओह् ऐ क्योंकि में बी इक तंदरुस्त इंसान आं ते मेरा बी एन सी सी ऐ जोह्दी बजह् कन्नै में अज्ज करा दी आं चला दी आं ते में बी बड़ा घ्योऽ खन्नी होनी आं पर अगर वेट लॉस दी गल्ल आंदी ऐ ते ओह्दी बजह् च ते मतलब चक्कर आना कमजोरी होई जानी मासपेशियें च अ हिम्मत निं रौह्नी एह् सारीं चीज़ां वेट लॉस दे कारण होन्दियां ऐं ते अगर वेट लॉस कोहे ने ओह्दे बिच वेट लॉस करना होऐ ते फिर जेह्ड़ा ऐ हल्के कोलू हल्का खाना रुट्टी लैनी चाहिदी ऐ ते ओह्दे च घ्योऽ ते बेशक्क लैओ पर थोह्ड़ा तंदरुस्त रैह्ने बास्तै वट् जेह्ड़ा ऐ फिर घर दा घ्योऽ होऐ फिर गै शैल लगदा ओह् नेईं ते इ'यां अगर इ'यै बाह्र दा घ्योऽ लैओ ते ओह्बी खराब करदा ऐ ते जेह्ड़ी रुट्टी खंदे जेह्ड़े में सनाया भला जेह्ड़ा फुल्के खाना फुल्के उप्पर घ्योऽ लाइयै खाना ते ओह् बी ओह्दा बी फायदा ऐ ओह्दे एह् ऐ कि ओह्दे उप्पर बी देसी घ्योऽ मिलाइयै फिर खाना